हमको अच्छा बेड उड बनवाइए हमारे लड़की की शादी है हाँ हमारे लड़कियों का शादी है तो अच्छा बैड उड बनवाइए भाई जहाँ जाएगा तो दिक्कत होगा हाँ अ डबल बेड चाहिए अच्छा कूल अ कोई अ बढ़िया से नक्सा ओक्सा आप दिखाइए हाँ जी

हाँ अच्छा टेबल वाला अच्छा अच्छा सब कुछ बता बनाइए ठीक है ठीक है तीस हजार जाएगा वो कितना जाएगा तो भाई जब देना ही है हम लोग को तो क्या देंगे ना हाँ तो सब कुछ देखो देना है लड़कियों का सब कितने पईसा हुआ हाँ सब हमार रेडी तो बताइए कि आपको कितना पैसा हुआ हाँ सब कुछ के

नाही आपही बनाईए हम लकड़ी कहाँ खरदे जाएँगे आप ही खरीद कर बनवाइए आ अच्छी लकड़ी के बनवाइए कि जहाँ जाए वहाँ पल्ले ओढ़ना है दिक्कत न होखै हाँ अबकी घुन उन ना लए कीड़ा उड़ा न पड़ जाए कि जल्दी से घुन जाए हाँ ठीक ठीक है हम आएँगे देख लीजिए सबको आप पैसे जोड़कर हमको बताईए

टेबल ऊबल जाएगा कुर्सी उर्सी चाहेगा ना सब चीज चाहेगा हम लोग ठीक है सब तो सब कुछ है तो हम आएँगे लेंगे अपना सबको जोड़ कर हमको पैसा बताइए तुमको गाड़ी देना पड़ेगा ठीक है अपना क गाड़ी का किराया हमको बताइए हाँ ठीक है नमस्ते